ہیلو گولا اسٹشنری میں سے بول رہے آپ کے پاس رائٹنگ پین ہے نہیں بال پین چاہیے بلیک ادر کلر بھی ہیں اوکے ریٹ کیا ہوں گے ان کے ہاں جی کتنے تک کا مل جائے گا اچھا ہونا چاہیے پین نہیں دو دو پین بلیک اور بلو اور ٹیپ اور میرے کو چھوٹی والی بھی چاہیے اور بڑی بھی چاہیے رنگین جو آتی ہے نا بچوں کے ہاں ڈیکوریٹ والی بچوں کے اگزام آ رہے ہیں نا اس میں اور ریٹ کیا ہوگا اس کا مجھے پورا پورا پیکٹ چاہیے جی سائز قینچی چھوٹی والی جو بچوں کے لیے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اور پنچنگ مشین پنچنگ مشین کتنے تک کا نہیں چھوٹی ہی چاہیے بچوں کے لیے چھوٹے بچے ہیں چھوٹی ہی چاہیے ون ٹوینٹی ٹوٹل کتنے تک کا میرا سامان مل جائے گا ڈسکاؤنٹ ملے گا یا نہیں ارے کچھ تو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت اوکے تو پھر پھر بتائیں ٹوٹل کتنے تک کا پھر بھی کچھ تو کم ہوتا ہے نا اوکے چلو ٹھیک ہے تو میں ایسا ہے میں شاپ پر آتی ہوں پھر ہی میں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اوکے